हम रजत लाल बाज़ार गए थे साड़ी लिए थे अच्छा था हम सुंदर था तो साथ देखने में भी सुंदर था तो हज़ार बारह सौ का था लाए घर पर उसको चार पाँच बार पहने उसका उसको धो धोने में भी उसका रंग नहीं गया देखने में बहुत सुंदर था अग़ल बग़ल के मेरी भाभी भी बोली कितने का ली तो हम ने कहा बारह सौ का ही तो था तो कहा हमें भी दिला दो उसका कलर जैसे जाया गया ही नहीं अच्छा ही था